میں جب دس برس کا تھا تب میں اپنی والدہ کے ساتھ مل کر کھانا بنانے کی کوشش کیا کرتا تھا اور ان کا ساتھ دیا کرتا تھا کھانا بنانے میں اسی کے چلتے دھیرے دھیرے کب میں نے کھانا بنانا سیکھ گیا یہ مجھے بھی معلوم نہیں ہوا اور کچھ اس طریقے سے جب میں باہر پڑھنے کے لیے آیا اپنا گریجویشن کرنے کے لیے تو پہلی بار میں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا اور اس میں میں نے دال اور چکن بنایا چکن میں مرچ تیز ہو جانے کی وجہ سے مجھے اس پہ کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں جس طریقے سے میں نے سب سے پہلے اس پر پانی ملایا تو اس سے جو ہے مرچ کا اثر تھوڑا کم ہوا تو کچھ اس طریقے سے میرا پہلا تجربہ تھا کھانا بنانے کا